हा जी हा सेठ पाण वटि आए दुकान ते हाज़ुर में सेठ बज़ारि में पंजुटीह हज़ार रुपया आहे पाण वटि स्कीम बि आहे कंदे टीह बसि टीह हज़ार पंज सौ सेठ वीवो वी सतावीह में कलर ईंदा अथव टे हिकिड़ो हिकिड़ो अथव दूधिया हिकिड़ो लाल और हिकिड़ो कारो अच्छा कैमेरो ईंअ चवां नी की कैमरे जे लाइ जी फोन हींअर वधारे हले थो त को खोटी ॻाल्हि कोन्हे हिनजो कैमेरो ज़बरदस्तु आहे हिन कैमेरे जी क्वालिटी हिनजी क्वालिटी न न सेठ अहिड़ो कोई इनमें फ़र्याद अञा ताईं आई कोन्हे असांजे इहे जाम बेचे छॾिया आहिनि हाणे इनमें स्पेशियल जो अॼुकल्ह छोकिरा छोकिरी जेके चवंदा आहिनि न उहे मना सुठा फ़ोटा न ब्लर अचनि न फ़ोटनि खे को उहो ब्लर जेको चइबो आहे न को उहो थो थिए माना ज़बरदस्तु हिनजी एचडी क्वालिटी आहे बेट्रीअ मे सेठ हिनमें ईंअ आहे की तव्हां अगरि जे नेट ते चालू रखो था न त तव्हां सम्झो त ॾेढ ॾींहुं हलेव थी मां वटि उहा हलंदी आहे हिकु ॾींहुं त ॾेढ ॾींहुं बेट्री हली थी वञे ऐं जीअं तां नेट नथा यूस कयो खाली कॉलिंग ता कयो त तव्हांखे इहा बेट्री सम्झो न त टे ॾींहं जीअं साढा टे ॾींहं हलंदव ज़बरदस्तु बेट्रीअ जो बि इहो अथव इलाही ॼणण मां मुंहिंजे लॻभॻि सॻे सम्बधिनि खे जेके असांजा छोकिरा आहिनि असांजा ॿ भाइटा आहिनि असां उन्हनि सभिनी खे इन जी सजेशन ॾिनो आहे त तव्हां इहो ई फोन वठो छो जो हिनजी बेट्रीअ जो कम बि सुठो आहे हिनजो कैमरे जो कम बि सुठो आहे ॾिसण मे पीस एंटिक थो लॻे ऐं प्रा प्राइस बि मार्केट प्रमाण पाण वटि त घटि पाण वटि आहे स्कीम स्कीम में असांजो अघ में बि सुठो पीस आहे सेठ बॉक्स में तव्हांखे हिकिड़ो खाली तव्हां कम्पनी तर्फ़ां ऐं जेको चार्जर ईंदो आहे न हिकिड़ो उहो ईंदो अथव बसि हिकिड़ो चार्जर ईंदो अथव हिन सां गॾु न न कोई हैक वैक कोन थींदो अथव मस्तु फोन अथव ऐं तव्हां हिनमें चाहे जेतिरी गेमूं विझो तव्हांजो फोन ज़बरदस्तु हलंदो फोन जो बि हिकिड़ो मोड अथव अंदरु मस्तु फंक्शन अथव गेम लाइ बि फंक्शन बि सुठा थो हले तव्हां हीअं कोई चिंता बि न कयो ज़बरदस्तु गेमिंग एप बि अथव अंदरु असांजी दुकानु सेठ असांजी दुकानु सेठ सुबुह ॾह बजे खुलंदी अथव हा सेठ हा भले हाणे चिंता न कजो फोन जी क्वालिटी मस्तु अथव चोसठ चोहठि तव्हांजी हिनजी हिकु सौ अठावीह जीबी तव्हांखे स्पेस मिलंदव ऐं मस्तु हिनजो कैमेरो बि पंजाह मेगा पिक्सल जो अथव त फ़ोटोअ मे बि हिनजी क्वालिटी हिनजी एचडी क्वालिटी अथव म्यूज़िक सुठो अथव अंदरु फ़ोटा सुठा ईंदव तां पिचरूं अंदरु सुठी एतिरी विझी सघंदव फोन जरा बि हैक कोन थींदो ज़बर्दस्तु माना फोन जी क्वालिटी हा हा त सेठ मिली वञे न हफ़्तनि ते बि

हा उहा सेठ तव्हां दुका इनमे छा आहे कि पाण तव्हांखे सहुलियत करे ता ॾियूं शइ सुठी आहे इहो जेको वीवो वी सतावीह उहो शइ सुठी अथव फोन सुठो अथव जीअं अगरि तां वटि सगवटि न आहे त तव्हां मुंहिंजी दुकान ते अचो सुभाणे त मां तव्हांखे शोरूम ते ई वेठा हूंदा आहिनि फाइनेंस वारा त मां तव्हांखे हुननि सां गॾजाए तो ॾियांव इहा शइ पीस अथव न जेको उहो ज़बरदस्तु पीस अथव तव्हांखे करिणो अथव त मां तव्हांखे घटि हफ़्ते त बि मां वठी ॾिंदोमांव हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां वेलकम अचो ॾिठी अथव न दुकान त हा त हा त अचो इहो वीवो वी सतावीह ज़बरदस्तु पीस अथव छॾिजो न ॿाहिरि मार्केटन मां बि पुछंदा अचजो अघु मार्केट सां तव्हांखे घटि अघ ते ॾींदोमाव मस्तु पीस अथव चिंता ई न कयो सेठ तव्हां सुभाणे अचो ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल